हेल्लो समस्तीपुर से बाजि रहल छियै ऊहाँ कहलौ जे खेती कि सब होइ छै अहाँ एने हूँ हूँ अच्छा राजमो सब लगबै हइ ने मने राजमा केना लगबै छथिन ई अच्छा मकइयो लगबै छथिन ने अच्छा आलू मकइ दुनू आलूओ होइ छै मकइयो होइ छै राजमो होइ छै सब साथे साथ मने अहाँ आर एक बेरमे तीनगो फसल उपजाबै छियै ओ तऽ तब आमदनी बढ़िऑं भऽ जाइत होयत

हूँ हूँ

अच्छा धान धान केना लगबै छियै धान धान जे करै छियै तऽ अच्छा लिची तैयार भऽ लिची कते दिनमे तैयार भऽ जाइया तऽ ओ फेर ओकरा ऊखारि कऽ तब रोपै छियै ने

हूँ हूँ ओ मकइ कोन लगबै छियै अहाँ मकइ अच्छा सफेदु लगबै छियै ने ऊजला बला मकइ ओ तऽ ई कतेक भऽ जाइया लगभग एक एकड़मे एकड़मे कते होइया एक एकड़मे एक एकड़मे ओ आ वएहमे आलूओ भऽ जाइया ने राजमो भऽ जाइया मने तीनू फसल निकालि लै छियै ने हूँ हूँ अच्छा तऽ अभी अहाँ आर लगेने छलियै आलू ने आलू तऽ खुनि लेने हेबै सबटा ठीक छै तब रखू तब फिर मिलै छी